तुस मिगी अपने दोस्तें दे बारे दस्सो कि थुआढ़े बचपन दे दोस्त कनेह् थे होर इस टैम थुआढ़े दोस्त कनेह् न होर कनेहा कनेहा थुआढ़ा उं'दे कन्नै रौह्ना बौह्ना रेहा ते ओह् केह्ड़ी केह्ड़ी परिवार दे थमां औंदे तुस उं'दे बारे दस्सो मिगी ओह्दे कन्नै गी मिगी तुस अपने पड़ोसियें बारे बी दस्सी ओड़ो कि थुआढ़े पड़ोसी कनेह् न थुआढ़े कन्नै कियां रौंह्दे ओह् अच्छा ते मेरे दोस्त जेह्के न बड़े गे अच्छे दोस्त ने मेरे बचपन दा लेइयै ते हून तक मेरे उ'ऐ दोस्त न ते जेल्लै में अस निक्के निक्के होंदे हे ते अपने घर जेल्लै स्कूल पढ़दे हुंदे हे प्राइमरी स्कूल जंदे हुंदे हे अस गोरमेंट मिडल स्कूल क्लास क्लूस असें जंदे होंदे हे अस पंज छे दोस्त हे मेरे म्हल्ले दे ते हून तक बी किश उ'ऐ न पर किश नेईं हैन रेह्दे किश ते हैन बट कोई कुतै कुसै फील्ड चूज़ करी ओड़े आ कुछ कुदै दुए फील्ड बिच्च उठी दा ते इक दो ते हैन अजें अस बचपन दा गै कठ्ठे रौंह्दे ते एह्दे बिच्चा अस बचपन च साढ़ा जादा इ'यै होंदा कि अस गेमां खेलदे हुंदे हे बचपन बिच्च असें कबड़्डी खेलनी ते स्कूलै जाना स्कूलै बापस आंदे बेल्लै घरै गी लेट औना ते घरै कोला मार बी पौंदी ही कि तुस कुत्थै इन्ने चिर करा दे घरे टैमे की नि आंदे पर दोस्त साढ़े सारे कन्नै सलाह करनी कि नेईं अस इ'यां झूठ एह् ब्हान्ना मारने आं अज्ज उ'यां करने आं अज्ज इ'यां करने आं ते फ्ही उसदे बाद अपने दोस्त बदलदे गै रौहन्दे जियां जियां तुस जित्थै जिस जगह जाह्गे ते उत्थै तुसेंगी नमें दोस्त गै लब्बी जन्दे लेकिन मेरे जेह्ड़े दोस्त बचपन दे हे ओह् बिच्च बिच्च अजें बी मेरे उस स्हाबै दे गै दोस्त न फ्ही ओह्दे कोला बाद दोस्त बदलदे गै रेह् अपने इद्धर उठी गै हाई सकैन्डरी पुज्जे जिसलै ते हाई सकैंडरी होर नमें दोस्त बनी गी ओह् बी बड़े उसलै अस बी सोचदे नेईं जो बी हैन मेरे इयै दोस्त न बाकी किश बी नि हैन फ्ही जिसलै हाई सकैन्डरी बी पास होई उस स्हाबें फ्ही ओह् बी बन्द होई गेआ कि भई नेईं कालेज पुज्जे जिसलै ते कालेज फ्ही होर नमें बनी गी जेह्के इस बेल्लै न ते इ'यै कालेज दे दोस्त गै न मेरे बट इक कम्म जेह्का पराने जेह्के ओह् बी हैन ते बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे बड़े अच्छे घरै दे रौह्ने आह्ले न बड़े अमीर घरै आह्ले न गड्डियां रक्खी दियां

बाकी कि जेह्के साढ़े जिन्ने बी अट्ठ नौ दोस्त न ते ज्यादे क्लोज दोस्त न ते ओह् अट्ठ नौ गै न साढ़े कालेज बिच्च साढ़ा इसलै फाइनल ईयर चलै करदा ते साढ़े अपने सारे दे रोल नम्बर इक दस तक रोल नम्बर दा गै साढ़े दोस्तें दे गै रोल नम्बर न पैह्ले पैह्ले अस कट्ठे बौहन्दे कट्ठे औंदे कट्ठे रुट्टी खांदे कैन्टीन बिच्च जन्दे कट्ठे जाना कुतै बी जाना कट्ठे जाना कुतै बी जाना कट्ठे जाना क्लासा मुकनिया ते अस घूमने जंदे अपने इद्धरा उधुमपुर शैह्र बिच्च अपना पंचारी साइड जंदे अस रामनगर जन्दे घूमने तां अस कट्ठे जाना गड्डियां लेइयै बी जंदे हे मेरे दोस्तें गड्डियां रक्खी दियां इक ते इक ते इक ने नेक्सन रक्खी दी इक ने बलेरो रक्खी दी इक ने स्कारपियो रक्खी दी ते अस सारे जने कट्ठे होई ओह्दे बिच तेल पोआना ते कट्ठे जाना असें कुतै बी घूमने जाना होवै ते कट्ठे गै जन्दे हे अस दोस्त बाकी मेरे जेह्ड़े नायबर्स न ते ओह् बी मेरे न साढ़े ने अच्छे गै रौंह्दे ते बाकी मेरे नायबर्स बड़े जेह्ड़े उद्धर उद्धर जियां साढ़ी कास्ट ऐ गद्धी कल्चर ऐ साढ़ा ते साढ़े कन्नै होर बी इक दो घर गद्धियें दे न ते बाकी इक घर शर्मा हुंदे इक राजपूत दे घर बी हैन उत्थै मगर साढे घरै दे बिल्कुल क्लोज घर हे ते ओह् शर्मे दा ऐ ते ओह्दे उस उस घरै उत्थै उस घरै च शर्मे दा घर ऐ उं'दे घर दे बिच्च बड़ी अच्छी दकान ऐ साढ़े म्हल्ले बिच्च उ'यै इक्कै दकान गै उं'दी ते उस दकानै परा अस किश बी आह्नना होंदा ते उसी दकानै रा गै आह्नना जो बी आह्नना ते बाकी थुआढ़े घरै कन्नै इक होर बी गद्दियें घर ऐ उं'दे दो जागत बी मेरे बड़े अच्छे दोस्त न ते फिलहाल ते इन्ना गै बाकी थुआढ़े न मिलदे आं अस दुए इन्ट्रो दे बिच्च